अहाँ हम अपन जे रेसीपी दोसरके लिए नहि बनबैत छी हम अपन रेसीपी जे बनबैत छी जेना घरमे बनबैत छी खाना बनबैत छी अपन सासूमाँके लेल बनबैत छी सास ससुरजीके लिए बनबैत छी अपन मतलब पतिके लिए बनबैत छी बच्चासभके लिए बनबैत छी हम जे छी अपन पूरा मतलब परिवारके लिए भोजन बनबैत छी आओर हमरा नीक भी लागैत छै जे कि अपन घरमे बनबैत छी ओ रेसीपीके हम नहि बनबैत छी किआकि रेसीपी जे खाना हमर मतलब बीमार दाइ मतलब होइत छै मतलब नहि मतलब निको नहि लागैत छै अपन घरमे ही बनबैत छी जेकि जे बनबैत छियै हम अपन सासूमाँके लिए ससुरजीके लिए पतिके लिए बच्चाके लिए सभके लिए अपना लिए कभी काल मतलब भए गेल छोट दिअरके लिए भैँसुरके लिए एकरा लिए बनबैत छी हम खाना